बच्चा सभके लेल पेन्टिंग बनबैके बच्चेसँ एकरा बच्चा सभके इसभसँ इसभसँ दोस्ती रखयके चाही तऽ बच्चासभ पेन्टिंग बढ़िआँसँ बना लै छै जेना अहाँ दू तीन साल बच्चाकेँ किछु बनेनाइ चाहे पढ़ेनाइ सिखबै छी तऽ बच्चासभ तनि मनि धीरे धीरे धीरे धीरे मतलब होइ छै ने जे जेना अहीँ कि तऽ दस सालके बच्चाके बोलि देबै जे आब सीधे बना आब पेन्टिंग बना तोँ आब तऽ ओकरासँ नहि हो पयतै किएकि ओहिमे प्रयास छै किएकि बच्चाकेँ अहाँ जे ओकर ब्रेन अहाँ जे तरफ मोड़बै उएह तरफ मुड़त जे तरहमे ओकरा अथि करब उएह तरफ ओकर दिमागो जायत तऽ एहि दुआरे बच्चा सभकेँ शुरूए शुरूएसँ ध्यान दैके चाही आ बच्चासभकेँ ध्यान अच्छासँ दैके चाही आ पेन्टिंगके बात रहलै तऽ पेन्टिंग बच्चासभके बच्चासभकेँ बच्चेसँ पेन्टिंगके तरफ मोड़यके चाही ई अच्छा रहैत हइ आ पेन्टिंगके पेन्टिंगके औजारसँ ओकरा मुक्त रहयके चाही पेन्टिंग धीरे धीरे दू तीन टा खराब होतै फेर धीरे धीरे होइ हइ अच्छा पेन्टिंग बना लेतै तऽ इसभ एगो कला होइ छै तऽ बच्चाके पे ड्रॉइंग पेन्टिंग जेना कला करयके लिये सही उम्र बच्चेसँ होइ छै एहि दुआरे बच्चेसँ ओकरा आरके पेन्टिंग बनेनाइ शुरू करवा दैके चाही